जों गुबैयै बेरामखौ जानायनिफ्रायनो खालामनानै लायो एबा जोंनि सावस्रिनिफ्राय बा आदारनिफ्रायनो जों जानायावनो जों बेरामखौ सोरजिनानै लायो देहा फाहामसालिफोरा जोंना फ्राय न'निफ्राय ब्रै किल'मिटार दं गोजान दा बेहाय जुदि जायाब्ला जोङो लोगो लोगो लानानै खारनांगौ मुसलपुर मुसलपुरा जोंनिफ्राय नैजिबासो किल'मिटार जायो दा बेहायबो जुदि डक्टरनि फेसिलिटिया मोजां नङाब्ला जोङो नलबारि बरपेटा बेफोरबायदि जोङो सिभिल हस्पिताल आव लाना थांनांगौ जायो आरो दा जोंनि हान्थामेलानि सायाव बुङोब्ला जोंनि फारसे खुनु लामानि बेबस्थाया मोजां नङा थांलाय फैलाय जों लामायावनो हाबथावा दैज्लांबाथ' आरो जों बेराम सेराम जेबो लांनो बेबायदि बाइक साइक गारि मटर हाबजानाय खुनु सुबिदायानो गैया आरो दा बिनिखाय जों बेखौ बुंगोन जुदि जोङो माबा मोनसे गिदिर बेराम जानानै थायोब्ला जोंनि लामानि बेबस्थाखौ जुदि जों नायो अब्लाथाय जोङो जों गैखाया आरो जाखाथारा दा जुदि नों बेरामखौनो जानानै थानानै नों जुदि लामानिफ्राय होन न'निफ्राय बहननानैनो लाबोनो हायाब्ला दा बे मानसिया थैनांगौ बायद' जागोन आरो दा बेनिखाय जों लामानि थाखाय गोबां बारबो खारथिंबाय गोबां बार आर'जबो गाबबाय नाथाय रावबो खोमा सुवा थिक बेफोरबायदि जों मोनबोबाय